अजमेर जिले में स्थानीय समाचार जे लाइ स्थानीय समाचार पत्र आहिनि जीअं दैनिक नव ज्योति दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका हिंदू ऐं अहिड़ी तरह ई लोकल चैनल बि आहे टी वी वारो जंहिंमें स्वामी चैनल तमामु मशहूरु आहे सॼे अजमेर में छा थी रहियो आहे छा न थी रहियो आहे उन जी पूरी सूचना ॾींदा रहंदा आहिनि ऐं व्हाटसप ग्रुप्स बि आहे अॼुकल्ह मोबाइल जे थ्रू व्हाटसप ग्रुप में सॼी इंफॉर्मेशन मिली वेंदी आहे रहियो सुवाल कि मीडिया खे कहिड़ी शइ ते फोकस करणु खपे त मुंहिंजे हिसाब सां मीडिया ई आहे जेको ज्ञान जो वर्धन करण में काफ़ी मदद करे थो त हर हिकु क्षेत्र जे लाइ हुन खे रेगुलर जानकारी ॾियणु खपे चाहे शिक्षा हुजे चाहे रोज़गारु हुजे या ॿारनि में संस्कार विझण जी कई कार्यवाही हुजे सभिणी में उन खे पंहिंजो योगदान ॾियणु खपे